एकवीह जुलाई ॿ हज़ार सत ॿ मई उणिवीह सौ पंजाहु तेरहं जनवरी ॿ हज़ार तेरहं ॿारहं जून ॿ हज़ार अरिड़हं नवम्बर ॿ हज़ार चोॾहं